बिहारमे स्वास्थ्य सेवाके लिए प्राइवेट अस्पताल सबमे बहुत बहुत रुपआ लै छै जेनाकि पहिल पांँच दश साल पहिले और आबमे बहुत अन्तर देखल जाइ छै जेनाकि पहिलेके कोनो फीस डॉक्टरके फीस चार्ज रहै दू सए चारि सए तऽ आब ओएह पांँच सए कए देलकै दवाइयोके लिए बहुत महगा बेड चार्ज भी बहुत लागै छै एक बेर चार्ज हजार दू हजार लए छै पहिले आइसँ पांँच दश साल पहिले बहुत कम रहै लेकिन ई के लिए प्राइवेटमे तऽ कोनो ने कोनो कमी नहि भेलै मतलब सरकारके किछु नहि व्यवस्था केलकै पर सरकार सरकारी अस्पतालके लिए बहुत किछु केलकै जेनाकि फ्रीमे इलाज फ्रीमे जाँच फ्रीमे दवाइ इएह सब सरकार बहुत किछु योजना निकाललकै आयुष्मान योजना